میں اپنے بیٹے یا بھائی کو اعلیٰ تعلیم مکمل کرتے دیکھنا چاہتی ہوں اس میں کوئی خاص وجہ نہیں ہے کہ کیوں ہر کسی کا حق ہے ہر کسی کو اعلیٰ تعلیم مکمل کرنا چاہیے ہر کسی کو ایک اعلیٰ ڈگری ہونی چاہیے ہر کسی کے پاس تو ان کا بھی حق ہے کہ وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کریں اگر کوئی وجہ بھی آتی ہے تو وجہ ہو سکتی ہے کہ وہ اعلیٰ تعلیم مکمل کر کے آگے بڑھیں گے آگے اس چیز اس تعلیم کو آگے بڑھائیں گے دوسرے لوگوں تک دوسرے بچوں تک پہنچائیں گے اور میں چاہتی ہوں کہ اب میرے بھائی اعلیٰ تعلیم مکمل کر کے ان بچوں کو پڑھائیں ان بچوں کو تعلیم دیں جن جو بچے اسکول یا کالج نہیں جا سکتے جن کے گھر میں پیسوں کی دقت پیسوں کی کمی یا پیسوں کی پریشانی ہیں جو اسکول کالجز نہیں جا سکتے میں اپنے بھائی سے چاہوں گی کہ وہ ان کو تعلیم دیں